हांगा आमकां बार्देश तालुका आनी आमच्या म्हापशां शहरान वाचन करण्या साठी तशी सोय आसा मुख्य म्हणजे मुन्सिपल मुन्सिपल लायब्ररी हांगा म्हापशां आमच्या आसा आनी बरचशें लोक थंय बसून दिसाळीं वाचतात आनी थंय वाचन करपाक हे स्कोप बरो आसा आमकां दुसरें म्हणजे पणजे ये आसा आमची सेंट्रल लायब्ररी आसा सेंट्रल लायब्ररीन सगळ्या तरेची बरीचशी बूक स्टोक स्टोक अवेलेबल आसता आनी थंय वाचन करपाक बरो स्कोप आसा दुसरें हांगा गार्डन सेंटरानय हे आसा वाचपा खातीर भुरग्यांकय बरें हें मेळपाक वाचन हे करपाक स्कोप बरो आसा आनी अश्यो काही गोश्टी वाचन करण्याखातीर हांगा बार्देस तालुक्यांत आनी हांगा आमच्या म्हापशां अवेलेबल आसात